دہلی ایک خاص قسم کا انتظامی علاقہ ہے جسے نیشنل کیپٹل ٹیریٹری کہایا جاتا ہے یہاں پر صوبائی حکومت موجود تو ہے جیسے کسی بھی ریاست میں ہوتی ہے لیکن اس کے اختیارات کچھ محدود ہیں دہلی کی حکومت کچھ معاملات پر خود فیصلے کر سکتی ہے جبکہ کچھ اہم شعبے مرکزی حکومت کے ماتحت ہوتے ہیں دہلی کی صوبائی حکومت جس کی قیادت وزیراعلیٰ کرتے ہیں تعلیم صحت پانی بجلی ٹرانسپورٹ اور مقامی ترقی جیسے شعبوں میں پالیسی بناتی ہے اور اس پر عمل درآمد کرتی ہے مثال کے طور پر دہلی میں تعلیم کے لیے محلہ کلینک یا ہیپینس کیریکولم جیسی اسکیمیں مقامی حکومت نے متعارف کرائی ہیں لیکن پولیس زمین اور پبلک آڈر جیسے بڑے اور اہم معاملات دہلی حکومت کے اختیار میں نہیں ہیں ان کا براہ راست مرکزی حکومت یا لفٹنٹ گورنر کا کنٹرول ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ دہلی حکومت کے کچھ فیصلوں پر عمل درآمد کے لیے ایل جی کی منظوری ضروری ہوتی ہے اکثر اختیارات کی کشمکش بھی پیدا ہوتی ہے قانون سازی کے معاملے میں دہلی کی اسمبلی مقامی نوعیت کے بلز پاس کر سکتی ہے لیکن اگر کوئی بل زمین پولیس یا امن و امان سے متعلق ہو تو وہ نافذ نہیں کیا جا سکتا ہے جب تک کہ صدر جمہوریہ کی منظوری نہ ملے اس لیے دہلی کی حکومت اپنے حدود میں رہتے ہوئے عوامی فلاح و بہود پہ کام کرتی ہے لیکن کئی مواقع پر اختیارات کی حد بندی ان کے فیصلوں پر اثر ڈالتی ہے